में इ'न्नी पढ़ी दी ते ऐ निं ऐ में हाऊसवाईफ आं घर दे कम्म बिच गै बिजी रौह्नी आं घर दा करी ओड़ेआ मिगी कोई नौकरी दा बी निं ऐ किश चलो कुदै नौकरी गै मेरी लग्गै में घर दे कम्म च गै बिजी आं ते में एह् ऐ कि मेरा मुड़ा ऐ मिगी एह् शौक ऐ कि मेरा मुड़ा पढ़ी जा एह्दी कुदै अच्छी नौकरी लग्गी जा

सब्जियां आह्नो फिर बनाओ कोई जादै पढ़े दे बी निं है'न अस कि कोई नौकरियां गै करगे एह् ऐ कि हू'न इक मुड़ा ऐ मेरा ते एह् पढ़ी जा ते एह्दी नौकरी लग्गी जा भगवान इसी कोई नौकरी देई ओड़ै ओह्दे बिच ओह् अं'ऊ अपने घर रेहियै कम्म शम्म कीता अपने रेस्ट रूस्ट कीती फिर नौकरी दा हू'न कोई ऐ निं चलो जादै पढ़े दे होंदे ते नौकरियें दी तलाश बी करदे हे पढ़े दे निं जादै ते नौकरियें दी तलाश केह् करनी अजकल पढ़ाइयां बड़ियां होई चुक्की दियां जि'न्नी जादै पढ़ाई ते इ'न्ना गै जादा ओह् बच्चे जादै जादै परसेंट लैदे असें कु'न पुच्छा दा जि'नें निक्की निक्की पढ़ाई कीती दी उ'नें ई कु'न पुच्छा दा चलो हू'न मुड़े दी बी कोशिश रक्खी दी असें की साढ़ा मुड़ा पढ़ी जा अच्छा तो एह्दी अच्छी नौकरी कुदै लग्गी जा अच्छा पढ़े दा होग ते बिज़नेस बी कोई जादै पढ़े दा होग ते चलो कोई कंपनी च गै लग्गग जो न्हाड़ा अग्गें मुकद्दर होग जि'यां इसी भगवान नै रक्खना होग अग्गें असें अपनी हिम्मत पूरी करनी ऐ कि असें अपना बच्चा पढ़ाना ते एह्दी कोई अच्छी नौकरी लग्गै अस ते ऐ निं जादै पढ़े दे असें हाऊस वाईफ दा कम्म करने आं ते उ'ऐ करना अग्गें